लॉकडाउन में हम लोग घर पर बच्चे रहते थे जब भी कुछ खाने का मन करता था तो बोलते थे मम्मी पकौड़ा बना दो बाहर का नहीं खाएं बाहर दुकान बंद है तो हम लोग पहले प्याज़ को काटते थे प्याज़ को काट कर बेसन में मिलाते थे बेसन में नमक नमक मिर्च हल्दी और मसाला मिला कर उसको मिक्स करते थे और मिक्स करने के बाद हम लोग कड़ाई में तेल डाल के गैस पर चढ़ा देते थे तो उसके बाद उसको तेल में डाल के लाल होने तक उसको पकाते थे उसको पका के निकाल के बच्चों को टमाटर की चटनी टमाटर मिर्च लेहसुन नमक तेल डाल के चटनी बना के बच्चों को देते थे और बच्चे कभी कहते मम्मी इडली खाना है तो हम लोग इडली घर पे ही बनाते थे उसको चावल पहले शाम को भीगा देते थे सुबह में उसको मिक्सी में पीस देते थे फिर दोपहर को उसको गैस पर इडली के बरतन में डाल देते थे बन जाता था उसके बाद हम लोग सांबर बनाते थे चने की दाल में लौकी डाल के उसको पकाते थे फिर सांबर मसाला घर पे रखा रहता था तो उसमें बना देते थे अगर सांबर मसाला नहीं है तो हम लोग नारियल की चटनी ही बना देते थे नारियल की चटनी नहीं नारियल पीसने के बाद उसमें उसमें नमक राय में तड़ नमक मिर्ची और लेहसुन डाल के राय में तड़का लगा देते थे बच्चे उससे भी खा लेते थे और कोई चीज़ जो है सब्ज़ी मिल गई तो ठीक है नहीं नहीं तो आलू टमाटर ही हम लोग बना लेते थे और लॉकडाउन में तो वैसे ज़्यादा चीज़े भी नहीं मिलती थी हम लोग लॉकडाउन में बच्चे दाल चावल खा लेते थे कभी समौसा खाने का मन हो तो दुकान खुला है तो मैदा ला देते थे हम लोग घर पर आलू उबाल लेते थे आलू उबालने के बाद उसको पचफोरन मसाला डाल के उसको भून लेते थे फिर मैदा छान के उसको बेल के उसमें भर कर उसको कड़ाई में तेल डल कर तेल गर्म होने के उसके बाद उसको छान देते थे और बच्चे बच्चों को अपने दे देते थे टमाटर की चटनी या मिर्ची के चटनी के साथ कभी आलू का पराठा खाने का मन हुआ तो आलू उबाल लिए उबालने के बाद उसको मीस उसको मल देते थे और कड़ाई में पचफोरन मसाला डाल कर उसको भून देते थे अच्छे तरीक़े से भूनने के बाद उसको आटा छान के आटे में भर के उसको तवे पर सेंक देते थे तेल लगा के लगाते तो हमारे बच्चे खा लेते थे लॉकडाउन में मैं देखती थी बाहर का हम लोग बच्चों को खिला नहीं सकते थे बाहर की दुकानें भी बंद होती थी कभी कोई दुकान खुली हुई होती थी तो हम लोग बाहर का खाने भी नहीं देते थे क्योंकि लॉकडाउन के समय में लोग कहते थे कि कोरोना संक्रामक है छूने से फैलेगा इस लिए हम लोग बच्चों को कुछ भी नहीं बाहर का खाने देते थे घर पर जो भी बच्चों का कभी कभार मन करता तो कुछ उनके लिए बना देते थे ऐसे बस इडली और पकौड़ी हो गया समोसा हो गया आलू का पराठा हो गया और कोई कोई नया सब्ज़ी आया तो उसको खाने का मन हुआ तो सब्ज़ी ला कर जैसे पत्ता गोभी मिल गया उसका बना देते थे भुजिया खा लेते थे बच्चे यही यही सब बनाते थे और घर पर क्या मिलता था लॉकडाउन में तो कुछ मिलता भी नहीं था हम लोग बस ये घर में जो सामान रहता था उसी का बना लेते थे बच्चे बोलते कि मम्मी आलू चाट भी बना दो तो हम लोग आलू उबाल लेते थे उसको मीस देते थे मीसने के बाद आलू के गोली बना के तवे पर तेल डाल के तवे गैस पर रख देते थे तवा लाल होने बाद उस पर तेल डाल के तेल में आलू चाट को छान लेते थे और वो बच्चों को चटनी से दे देते थे खाने के लिए बच्चे खा लेते थे लॉकडाउन में कुछ मिल नहीं रहा था तो हम लोग जो हमारे बच्चों को खाने का मन करता जो चीज़े घर पर थी हम वही बना कर अपने बच्चों को खिला देते थे